मिगी चौल बनाना बड़े आसान लगदे की के ओह् मैंटें च बनी जंदे ओह् दौ गलासू बनाने होन तां ओह् मैंटें च बनी जंदे इंया जादै टाईम निं लगदा फुलकै बनाने होन तां उसी थोह्ड़ा मुश्कल टैम लगदा आटा गुन्नो फ्ही फुलके बनाओ बेल्लो इंया पैड़े बनाओ इन्ना किश टोड्डा बनाने बी बड़ी मुश्कल लगदी उ'नेंगी बी अग्ग बालना पौंदी पैह्ले नंबर अग्ग बाल्लो भी आटा मलो भी मलियै पैड़ा गै निं बनदा पैह्लें पैड़ा बनाओ चंगी निं बनदी ओह् कुदै ढोडा जां मतलब कुदै इंया फट्टी औंदा भी उसी भन्नियै बनाओ ते दाल बनानी होर ऐ राजमां गी बड़ा टैम लगदा चिट्टे छोले होइये उनेंगी इन्ना टैम लगदा ते होर मीट होइया उसी इन्ना टैम लगदा सुक्की सब्ज़ी भिंडियां तौले बनी जंदियां इंया आलू भट्टे होइये ओह्बी तौले बनी जंदे होर बीन्स बी तौले बनी जंदी तौरियां होइयां ओह्बी तौले बनी जंदे होर मतलब सुक्की सब्ज़ी तौले इंया बनी जंदी दालियें ई बड़ा टैम जियां मां चने दी दाल होई ते छोले होइये राजमां होइये होर होर बी बड़ा किश होंदा बड़ा मुश्कल लगदा कुदै कुदै ते इंया तौल तौले रुट्टी बनानी होऐ भी तौले नेहे उऐ कि फुल्के बनाओ जां भी भिंडियां बनाओ जा भी फुलके बनाओ जां भी करेले बनाओ करेले भी तौले बनी जंदे बाकी आह्ले बड़े इंया बल्लें बल्लें बनाना पौंदे ते दाल कोलै घरै आह्ले आखदे दाल खानी दाल खानी ओह् तौले नेईं बनदी उसी बड़ा टाईम लगदा दाल बनाने ई जियां मां चने दी दाल होई उसी बड़ा टैम लगदा सैल्ली रौंगी तौले बनी जंदी ते तौले बनी जंदी धोती मुंगी दाल बी तौले बनी जंदी बाकी एह् ढोडे बड़ा मुश्कल लगदा ते जियां हून एह् होइया कि कुतै मीट बनाना होग मन होंदा की तौले तौले खाचै बनाइयै पर उसी बड़ा टैम लगदा ते ओह् तौले नेईं बनदा इं'या अंडा अंडा बी खानऽ गी बड़ा मन करदा ओह्बी उसी बी बनने ई टैम लगदा ते उबलग ते भी खनोंदे ओह् इंया नेईं खनोंदा भी कुतै किश इंया घरै आह्ले आखदे मंडे बनाओ मंडे तौले बनी जंदे आलू टिक्खी आक्खना होऐ नी उसी टैम लगदा ओह् ने ते न्यूट्री ओह्बी तौले बनी जंदी होर बी कुछ कुछ बनाना होऐ मतलब सब्ज़ी भी सुक्की सब्ज़ी कुछ बी बनाना होऐ तौले बनी जंदी अरबी टैम लगदा अरबी गी बी बड़ा टैम लगदा ओह्बी गलदी निं छे घैंटे लग्गी जंदे उसी मतलब बड़ा जादा टैम लग्गेआ उसी ओह् निं बनदी तौले होर होर बी बड़ी